जोंनि गामियाव बा आंनि गामियाव माखासे फिसा फिला फालांगिफोर खालामनाय जायो जेराव साहा दखान बबेयावबा फिसा गेलामाल दखान बा सोरनिबा ना दखान सोरनिबा बेदर दखान बा सोरनिबा मैगं फालांगि खालामनाय बा मैगं दखान लोगोसे बेजों लोगोसे देलाइग्रा मुवा बाइदिसिना रोखोमनि आरो सि जोम गाननाय जोमनायनि फालांगि मुवा बेसादनि फालांगि बा जाग्रा लोंग्रा आदारफोरनि बा सावमुफोरनि जानाय दखान बाइदि बाइदि फालांगिफोरखौहाय जोंनि गामियावहाय नुनो मोनो